बिहारमे उपनयन संस्कार सभसँ महत्वपूर्ण छै मिथिलोमे उपनयन बड महत्वपूर्ण छै जे नओसँ दस सालके बच्चाके उपनयन कयल जाइत छै उपनयनके पण्डितसँ दिन देखायल जाइत छै दिन देखायल जाइत छै तऽ शुरू दिन रहैत छै बँसकट्टी बँसकट्टीमे दसटा आदमी जाइत छै आदमी जाइत छै ओ की करैत छै ओकरा धोती सभ पहिरा देल जाइत छै ओ बाँस काटैत छै बाँस काटैत छै तऽ बाँसमे सिन्दूर पिठार सभ जतय काटैत छै ततय लगा कऽ सभ किछु कए कऽ काटि कऽ दबिआसँ काटि कऽ आनैत छै आनैत छै तऽ एतय आबैत छै तऽ बँसकट्टी भए जाइत छै तकर बाद चरखा रहैत छै चरखापर रुइआसँ सूत काटल जाइत छै सूत काटल जाइत छै तऽ पाँच एकटा बरुआपर पाँचटा महिला रहैत छथि पाँचटा महिलाकेँ खोँइछा देल जाइत छै अक्षत ओहिमे चाउर सुपारी टाकासँ खोँइछा देल जाइत छै तेल सिन्दूर कयल जाइत छै तहन मर्दसभ आबैत छै मड़बा बान्हय लेल मड़बा बान्हयमे की होइत छै जे बाँसकेँ चीड़ैत छै फाड़ैत छै सभपुरुषकेँ गञ्जीपर हाथके सिन्दूरसँ डुबायल चिह्न दए दैत छै चिह्न दए दैत छै एहिसँ की होइत छै जे सभ सभकेँ पैसा तरमे पहिला की दैत रहै तऽ गुड़ चाउर गुड़ चाउर सभकेँ दैत रहै आब की आब गुड़ चाउर उठाव भए गेलै आब बुनिआँ दैत छै बुनिआँ दैत छै प्लेटमे कए कए कऽ सभकेँ जँ गर्मीके समय रहैत छै तऽ सभकेँ स्प्राइटो पिआबैत छै तऽ बाँससभ काटि कऽ मड़वा छाड़ल जाइत छै मड़वा छाजलमे की करैत छै सप्ताके डोराके डोरा आनैत छै ओ लगायल जाइत छै सभकिछु तहन कुम्हैँनसँ हाथी लेल जाइत छै एकटा बरुआके एकटा हाथी रहैत छै दीपसभ लेल जाइत छै कोहा तोहा फुच्ची तावा ईसभ लेल जाइत छै सभकिछु लेल जाइत छै तकर बाद की होइत छै तऽ मटिकोर होइत छै मटिकोर करय लेल सभ तऽ एकटा बरुआपर पाँचटा रहैत छै एकटा बरुआपर एकटा गुरु रहैत छै गुरुआइन रहैत छै गुरु गुरुआइन ओकर माथापर साड़ी गुरुआइन साड़ी दए कऽ माटि कोरि कऽ लए जाइत छै माटि पाँच टा अहिबातिकेँ दैत छै एकटा प्लेटमे ओ लए कऽ आबैत छै मड़वा बनि जाइत छै ओहिपर माटि देल जाइत छै तकर बाद की होइत छै तऽ बहिनसभ रहैत छै बहिनसभ मड़वा निपैत छै बहिनसभकेँ कानमे देल जाइत छै टाका देल जाइत छै सभकिछु देल जाइत छै तऽ ई बात अपन मिथिलामे प्रसिद्ध छै तकर बाद माटि मङ्गलके बाद अथी तऽ आब की होइत छै जतय जतय सभके सभकिछु छोड़ल जाइत छै तऽ छागड़ खस्सीसभ अथी परीक्षा देल जाइत छै परीक्षा कए कऽ कटवायल जाइत छै रातिमे भोज भात भेल जाइत छै भोज भात होइत छै तकर बाद कुम्हरम होइत छै कुम्हरम दिन गुरु गुरुआइन आबैत छै ओतय नहाबैत छै पोखरिमे कोनिआँसँ नहायल जाइत छै नवका साड़ी पहिरैत छै आबैत छै गुरुआइन गुरुआइन आबैत छै गुरूआइन गुरुआइन एलै गुरुआइन की केलकै तऽ सभकिछु आनलकै गुरु गुरुआइन ओतय पण्डित आबैत छै पण्डित मन्त्र तन्त्र पढ़बैत छै झुटिका बन्धन होइत छै बाघक छाल मृगक छाल सभकिछु पहिरायल जाइत छै उपनयन दिन पण्डित आबैत छै गुरु गुरुआइनसभ बैसैत छै हवन तवन सभकिछु होइत छै एथीसभ पथिआसभ काटल जाइत छै सभकिछु काटल जाइत छै तकर बाद गुरु गुरुआइन उपनयन जखन भए जाइत छै तहन गुरुआइन गुरु अपन मायसँ बच्चा कहलक भिक्षां देहि भिक्षामे लाइ चुड़ाके लाइ तिलके लाइ दैत छै फल फूल दैत छै तकर बाद चाउर मिठाइ टाका सभकिछु ओकरा नानी गाँवसँ जे एलै सोनाके से पहिरायल जाइत छै आर की तऽ ई देल जाइत छै सभकिछु आ तकर बाद जे जे साड़ सरिआसभ एलै हेँ तकरा साड़ी देल जाइत छै जे ओ साड़ी बढ़िआँ सभकेँ साड़ी देल जाइत छै जकरा जतबा देनाइ रहैत छै तब आगू भिक्षा दैत छै गुरुआइनो सोना चाँदी सभकिछु दैत छै तकर बाद की होइत छै जे ओहि दिनसँ चारि दिन तक रातिम तक ओ बिना नोनके खाइत छै अनोना खाइत छै गुरु गुरुआइन आ बच्चा अनोना खाइत छै अनोना खाइत छै तकर बाद ओकरा माथामे अथी उपनयन भऽ गेलाके बाद ओकरा नहायल जाइत छै ओकरा की करैत छै उपनयने दिन कतेक बच्चाकेँ कान छेदि दैत छै उपनयन भए गेलाके बाद सभ नानीगाँवके कपड़ा पहिर कऽ पाँचटा पान पाँचटा सुपारी पाँचटा टका दए कऽ भगवतीके गोर लागैत छै माँ ताराके जाइत छै गोर लागय लेल गोर लागि कऽ आबि कऽ जतेक पर पाहुन छै अपनसँ पैघ छै सभकेँ गोर लागतै सभकेँ सभ किछु करतै कए कऽ कए कऽ सभकेँ ओहि रातिमे एक सए आठटा एकैसटा एक सए आठटा जकरा जतेक मन ब्राम्हण खुआबैत छै ब्राम्हणकेँ खुआए कऽ सभ ब्राम्हणके भोज भात होइत छै भोज भातमे पूड़ी तरकारी जेसभ चलैत छै सभ भोज भात भेल जाइत छै